स्कूले बिच टीचरें गी सैक्स एजुकेशन दे बारे जागतें अवेयर करना चाहिदा ओह्दे बारे पढ़ाना चाहिदा और ट्रांसजेंडर दे रिलेटड पढ़ाना चाहिदा उ'ने बच्चें ई एह् समझाना चाहिदा इस चीज गितै अवेयर करना चाहिदा कि अगर कोई ट्रांसजेंडर ऐ तां ओह्दी शर्म नेईं होंदी मतलब एह् नैचुरल होंदा एह् बच्चे बिच नैचुरल होंदा एह्दे गितै ट्रांसजेंडर दे रिलेटड स्टड्डी उ'नै करवानी चाहिदी बच्चे अवेयर करना चाहिदे स्कूल बिच ते और सैक्स एजुकेशन देनी चाहिदी और पीरियड्स दे रिलेटड स्कूलें च पढ़ाना चाहिदा उ'ने बच्चें अवेयर करना चाहिदा कि नैचुरल होंदा एह्दे च शर्म आह्ला किश नि होंदा और बी बड़ी चीजां न जेह्ड़ियां स्कूल बिच पढ़ाई जान चाहिदियां मतलब जेह्ड़ी साढ़ी सोशल एक्टिविटियां होंदी रौंह्दियां सोशल जेह्ड़े क्राइम बगैरा एह् होंदी रौंह्दे एह्दे रिलेटड पढ़ान चाहिदा और स्मोकिंग बगैरा रिलेटड पढ़ाना चाहिदा